नमस्ते अ'ऊं पल्लवी रियासी दी रौंह्ने आह्ली आं ते में तुसेंई ऐगरीकलचर दे बारै च थोह्ड़ा सनान्नी आं अते ऐगरीकल्चर होंदा खेतीाड़ी खेतीवाड़ी साढ़े लोग जेह्के हैन ते खेतीवाड़ी आह्ली साइड बड़ा ध्यान दिंदे न खेतीवाड़ी च केह् इ'यै कनक राह्ना मक्कां शक्कां राह्नियां ते किश किश ओह करना ग्रोथ करनी ऐ फल फरूटै दी ते इ'यै कनकै दी मक्कै दी ते ओह्के घर जां अस पैह्ले होआ असें पैह्लें बाड़ी अपनी जेह्की होंदी ते ओह् बाह्नी पौंदी ते बाड़ी बाहियै प्ही ओह्दे च कोई बीऽ लाना पौना बीऽ लाइयै ते बीऽ लाई लूइयै ते प्ही अस ओह् कुदै त्यार होंदा जेल्लै बर्खा दा पानी बर्खा शर्खा किश पौंदी ते प्ही जाइयै ओह्दा पानी जेल्लै पौंदा ओह्दा उप्पर ते प्ही जेह्ड़ी ऐ ओह् होंदा साढ़ी फसल जेह्की ऐ ते तैयार होंदी ऐ ते जेल्लै त्यार होई जंदे ते प्ही ओह् जेल्लै पक्कने उप्पर होंदी ऐ फ्ही अ सी बढ़ी बुढियै ते सारे ओह् करदे बड्ढी बुड्ढियै किट्ठी करी कुरियै ते ओह्दे चा फसल कड्ढनें आं ते इ'यां होंदी इ'यां साढ़ी खेती त्यार आखदेे फसल साढ़ी त्यार होंदी ऐ ते हून फसल साढ़ै जेह्के लोग हैन लोकल लोग हैन ते एह् फसल आह्ली साइड ' ध्यान दिंदे कम्मै काजै ई घट्ट लेकिन फसलै आह्ले बड़ा ध्यान दिंदे ते ध्यान ते इं'दे आपें बड़ा ध्यान दिंदे ते असें बी ते जादा एह् खेतीबाड़ी गै होंदा ते करो ते ढिड भरो अपना अदे खेती बाड़ी जरूरी ऐ इस गल्ला अदे ं कम्मै काजै कोला खेती बाड़ी दे बड़े गुणा शैल गै ऐ ते इस गल्ला अस खेती करनें आ अदे अपना ढेड भरने आं ते धन्यबाद ऐ अ'ऊं पल्लवी खजूरिया इत्थै अ'ऊं करनी आ बस इ'या होंदी ऐ साढ़ी में सनाया कि'यां खेती बाड़ी होंदी ऐ कि'यां नेईं होंदी ऐ बस ठीक ऐ